ट्रैकिंग करदे टाइम सारें कोला जरुरी चैलेंजिंग चीज मिगी एह् ही लग्गी मतलव असैं जाना अगर असै सवेरै चलने आं ते असी शाम्मी उत्थै पुज्जना फिर उत्थे सारा कुछ मतलव मैनेज करना पानी रुट्टी सौना हर इक चीज मैनेज करना केह् होंदा कि ट्रैकिंग करदे जिसलै अस उप्पर पुज्जे उत्थै काफी जैदा ठंड ही फिरि ठंड च खुध्द गी गर्म रक्खना ओह् वी मटिरियल वी कोई इन्ना जैदा निं होंदा लाइक कच्छ ते साह्नू हर इक चीज मिल्ली जंदी सो इजिली बट जुसलै असें ट्रैकिंग च कोई इन्ना सौक्खा साह्नू कुछ मिलदा वी नी ऐ खुध्द खाने दा अरेंजमैंट करना खुद्ध खाना बनाना और असीं एह् चीजां मतलव काफी चैलेंजिंग होंदियां थोह्ड़ा मैंटली वी चैलेंजिंग होंदा लाइक कि असें घर रैगुलर ऐक्टिविटीस किन्ना कि असी चलने होन्ने थोह्ड़ा बोह्त ही चलने होन्ने ट्रैकिंग दे बा स ट्रैकिंग दे टाइम असें लम्बा डिस्टैंस कवर कीते दा होंदा ऐ और होर वी बड़ी सारी कंडिशनां होंदियां सारें गी लेइयै कन्नै चलना अपने फ्रैंड्स वगैरा हर इक चीज हर इक चीज दिक्खना और ट्रैक्स मतलव ट्रैकिंग दे बाद एह्दे च काफी जैदा अच्छे अच्छे चेंजिस आंदे बंदे च मूड चेंज होंदा लाइक अगर असी कोई डिप्रैशन च ऐ यां कुछ डिप्रेसिव सिचुएशन ऐ अगर उस टाइम उप्पर असीं ट्रैकिंग करियै कोई अच्छी जगाह् उप्पर जाइयै उत्थै साह्नू बड़ा स मतलव अच्छा फील होंदा साढ़ा स्ट्रैस दूर होंदा और वी बड़ा मतलव साह्नू सोशलाइज होन दा मौका वी मिलदा उत्थे जाइयै और जार बड़ा स्हेई चीजां होंदियां थोआनू वी ट्रैकिंग करनी चाहिदी मैंटली ते बंदा करी लैंदा ऐ सारा कुछ